دو ہزار سات سو پینسٹھ چھ ہزار پچپن تیرہ ہزار دو سو ساٹھ نو لاکھ ننانوے ہزار نو سو ننانوے تیس ہزار تین سو تہتر